अलग अलग मौसम त असें अलग अलग पौधे लान्ने आं बूह्टे लान्ने आं जियां कि गर्मियें दे दिनैं अलग लान्ने आं ते सर्दियैं दै दिनैं अलग लान्ने आं ते गर्मियैं दे दिनैं अस जियां कि ओह् लान्ने भिंडी कद्दू मटाटर बैंगन मिर्च फुल्ल गोभी गोभी लोकी तोरी बगैरा करेला कन्नै टींडा कन्नै टींडे एह् सारे असैं जून जलाई गर्मियैं च गै लान्ने आं गर्मियैं दै दिनै जिसलै बी कोई चीज़ लान्ने आं ते इक ओह्दा टाईम टेवल होंदा उसी पानी देने दा उसी जादा धुप्प दे बिच्च पानी नेंई देना होंदा जिसलै अस गर्मियैं दे दिनैं कोई बी चीज़ लैन्ने अस सवेरें जां शाम्मी पानी दिन्ने आं अगर उसी धुप्प च पानी देह्गे तां ओह् खराब होई जंदी ते ओह् लगदी नी पूरा चाल्ली उपज़ाउ नेंई बनदी ते नां ई ओह् लगदी सर्दियैं दिनैं अल कोई बी चीज़ लाग्गे जियां सर्दियें च अस प्याज़ लान्ने लहसन होर बी बड़ियां सारियां सब्जियां जेह्ड़ियां अस सर्दियैं च लाई सकने आं उनें अस कुसलै बी पानी देई सकने सवेरे शाम्मी दपैह्री कुसलै बी कि जे उसलै जादै धुप्प नेंई होंदी इस करियै अस उनें पानी कुसलै बी देई सकने ते जेह्ड़ा अस गर्मियैं च नेंई करी सकने होर बी बड़ियां सारियां चीजां नै जियां कि फुल्ल होइया गुड़हल दा फुल्ल होइया ओह् अस गर्मियैं दै दिनैं लाई सकने आं कि जे उसी धुप्प दी जादा जरूरत होंदी ओह् धुप्प कन्नै गै जादै ओह् बधदा ऐ धुप्प कन्नै जादै जल्दी निकलदा ऐ इस्तेमाल ते एह् पूजा पाठ आस्तै बी इस्तेमाल कीता जंदा ऐ गुड़हल दा फुल्ल इस करियै असें गी मौसम दे हिसाब कन्नै गै सब्जियां लाई सकने आं गर्मियै दिनैं गर्मि आह्ली सब्जी ते स्यालैं दिनै स्याल आह्ली सब्जी मौसम दा हिसाब कताब दिक्खियै गै अस हर इक सब्जी लानी चाही दी ते हर इक सब्जी गी ओह्दे अकार्डिंग पानी बगैरा जो बी खाद बगैरा देनी होऐ ओह् देनी चाही दी